میرا سب سے دلچسپ جگہ آگرہ رہا ہے آگرہ وہی آگرہ جہاں مغل شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی ممتاز کی یاد میں ایک حسین تاج محل بنوایا ہے اور میری دلچسپی کا اصل سبب بھی یہی رہا کہ ہم نے بارہا بچپن سے سنا تھا کہ کسی بادشاہ نے اپنی محبوبہ کے لیے یادداشت کے طور پر کے لیے طور کے لیے اس کی یاد میں ایک شاندار محل بنایا ہے یہ خواہش ہمیں بچپن سے رہی مگر اس کا موقع ہمیں برسوں بعد ملا چنانچہ ہم کئی دوست احباب مل کر اس سفر پر روانہ ہوئے اور آگرہ پہنچ کر تاج محل کے میدان میں داخل ہوئے جہاں ہم نے سرخ و سفید محلات نما عمارتیں دیکھیں اور آس پاس سبزہ زار کھیتیاں اسی طرح الگ الگ قسم کی چیزیں دیکھیں تاج محل ہمیں اس وجہ سے بھی محبوب ہے کہ تاج محل پر اردو زبان کے ایک مشہور شاعر ساحر لدھیانوی نے ایک نظم لکھی ہے جو بہت مشہور ہوئی جس کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ اک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق